नमस्कार सर मनवाड़ा रेस्टोरेंट से बोल रहे हो सर अभी सुबह हमने लगभग दस ग्यारह लोगों का ऑडर दिया था और चाऊमीन वगैरह थे चाऊमीन सैंडविच रबा डोसा थे और पनीर टिक्का था सर बहुत ही बढ़िया मतलब आपका डिलीवरी टाइमिंग भी परफेक्ट है और खाना भी आपने बहुत मतलब इतना टेस्टी था कि हमने तो अभी यह डिसाइड कर लिया कि हम अब आपके यहीं से ऑर्डर करेंगे प्राइस भी आपके बहुत ही रीज़नेबल है सर इसी के लिए धन्यवाद और आपका मतलब टाइमिंग वगैरह खाना गर्म और और टाइम पे पहुँचा था उसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर हमें सबको आपके यहाँ के आइटम बहुत ही टेस्टी और स्वादिस्ट स्वादिष्ट लगे